जीअं त असां बेसण जी भाॼी ठाहींदा आहियूं बसर में त हुनमें ॾाणू खटि विझंदा आहियूं ऐं वरी का अहिड़ी वैरायटी ठाहींदा आहियूं जंहिंमें आमचूर पवंदो आहे कंहिंमें कंहिंमें वरी हैड यलो ताज़ी विझंदा आहियूं उहा विझंदा आहियूं जीरो सभिनी मसालनि जो राजा आहे जीअं त साओ बसर सियारे जी सीजन में असां सुठे नमूने खाईंदा आहियूं ऐं साई थूम इन्हनि जो बि स्वादु असांजे हथु में ॾाढो सुठो ईंदो आहे ऐं अदरक वग़ैरह बि असां वधीक यूस कंदा आहियूं ऐं चटणी ठाहीण लाइ असां पूदिने जो बि वधीक यूस कंदा आहियूं ऐं कारा मिर्च असां सिंधी कोकीअ में वधीक विझंदा आहियूं ऐं ॻाढ़ा मिर्च ऐं सावा मिर्च त असां सभिनी भाॼियुनि में वधीक इस्तेमालु कंदा आहियूं